नमस्ते दीदी नमस्ते दीदी आपके यहाँ कॉपी मिलेगा किताब कॉपी कॉपी पेंसिल रबड़ हमें चाहिए क्योंकि हमारे पास तीन बच्चे हैं एक मेरा लड़का इन्टर करता है दूसरा हाई स्कूल तीसरा आठवी तो क्या सबको मिल जाएगा किताब आपको मैथ वैथ का इंग्लिश विंगलिश का भी किताब आपके पास है

हाई स्कूल के लिए मिल जाएगा ना हाँ तो कहानी वहानी का किताब है यहाँ सब मिलेगा ना तो उन मिलेगा कलर भी करने वाला मिलेगा ड्रॉइंग बुक मिलेगा ना तो पैसे कैसे लेंगी आप इन्टर का तो है अपना रेट बताइए तो इन्टर का जो मेरा बड़ा लड़का है इन्टर का क्या यह इसको मैं कितने का देंगी बताएँगी कितना वो ही हिसाब से फिर भी एक किताब का नाम बताए ताकि हम तीनों बच्चों का लेना है महँगा मिलेगा ठीक होतो डिस्काउंट कुछ करेंगी हमें देखिए ज़्यादा का चाहिए कॉपी किताब ग्रामर वरामर सब एक लड़का मेरा आठ तक है उसको भी थोड़ा लगेगा तीनों को लेन है तीनों को लेना हाँ डिकॉउन्ट विस्काउन्ट भी चाहिए तो आप देंगी ना

रबड़ वाबड़ भी होगा ना आपके यहाँ पेंसिल रखने वाला बॉक्स भी मिलेगा कलर चित्र करने वाला वह भी मिलेगा अरे इसमें कलर चित्र बनाए का छोटा बेटा बोल है कि मम्मी कलर करने के लिए लेते आना रोज़ ऐसे ही रोता है और पेंटिंग वाला जो कलर मिलता है वह भी मिलेगा मिलेगा